असांजे देश में तरह तरह जी बिमारियूं आहिनि राज्य सरकार बीमारियुनि जे इलाज लाइ पर्याप्त मात्रा में पेसो ख़र्च करे रही आहे अॼुकल्ह स्वास्थ जे प्रति हर माण्हूअ खे जागरुक कयो वियो आहे ऐं निजी हॉस्पिटलनि खे बि सरकार जी योजनाऊ सां जोड़ियो वियो आहे ऐं नयनि हॉस्पिटलनि जो निर्माण करे रही आहे राज्य सरकार असांजे लाइ नई नई योजनाऊं लागू करे रही आहे त देश जो हर नागरिक बीमारीअ जो इलाज कराए सघे नया नया स्वास्थ केंद्र खोले करे देश में हर माण्हूअ ताईं इलाज जी सुविधा पहुचाए रही आहे निजी हॉस्पिटल में सरकारी योजनाउनि खे शामिलु कयो वियो आहे त छाकाणि त देश में राज्य स्वास्थ शेवा जे लाइ अपर्याप्त फंडिंग आहे